कार्मेलीन ही कादंबरी ताचो लेखक दामोदर मावजो हांवेन ही कादंबरी घेतली कारण कारण म्हाका तें मुखपृश्ट आसलें तें खूब आकर्शीत करपाक लागलें आनी ताचें नांव जें आसलें कार्मेलीन ही एक स्त्री स्त्रीचेर एक संबंदीत अशी कादंबरी आसतली अशें म्हाका दिसलें आनी खऱ्यांनीच ती आशिल्ली ताका लागून त्या नांवानूय म्हाका आकर्शीत केलें आपले कडेन आनी ताका लागून हांवें ती कादंबरी घेतली आनी जेन्ना हांवें ही कादंबरी वाचली तेन्ना म्हाका कळ्ळें तितून की एक बायल जेन्ना परदेसाक वता तेन्ना तिका कितलो त्रास सोंसचो पडटा बायलेची जीण कशी आसता आनी फाटल्यान तिच्या फाटल्यान जेन्ना ती खंय कामाक वता तेन्ना फाटल्यान जे तिचे घरचे लोक आसता वा सरभोंवतणीचे लोक आसता ते तिच्या बद्दल कितें उलयतात ताची त्या कार्मेलीनाची पुराय परिस्थिती तितून व्यक्त केल्ली आसा हें आमकां त्या कादंबरींत पळोवपाक मेळटा कादंबरी पुराय अशी स्त्री एक कार्मेलीन ह्या स्त्री जिवनाचेर आदारून आसा आनी ती सगळ्यांनी मुद्रत मुजरत वाचची अशें म्हाका दिसता